ہندوستان میں اردو فروغ کے لیے جو ہے اردو ایک بہت اچھی زبان ہے اردو کے ذریعے جو ہے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہے اور ہندوستان میں اردو کو اردو کے ترقی کے لیے بہت سارے یونیورسٹی کالج میں پڑھائے جاتے ہیں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اردو زبان بولنے والے لوگ اور بہت لو بہت سارے لوگ ہیں اردو زبان بہت اچھی لگتی ہے اور ریختہ کے لوگوں بھی اردو زبان پر بہت اچھی محنت کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک اردو اردو زبان لوگوں کے لیے بول چال لکھنا پڑھنا بہت آسان ہو سکے اور اردو کے ذریعے اردو کے فروغ کے لیے مشاعرے کیے جاتے ہیں اور اس میں دگر چند لفظوں اور دیگر لفظوں کا لوگوں کو استعمال سکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو اس کے سن کر اردو کے صحیح انداز کو سیکھے اور صحیح انداز کو پڑھے اور مشاعرے بھی ہوتے ہیں دیگر قوالیاں بھی ہوتی رہتی ہے اور دگر گاؤں میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے اردو کے انداز پر نظم ترانے وغیرہ جو لوگوں کو سمجھاتے لوگوں کو سکھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور خاص کر کے مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں بہت مزہ آتا ہے بہت سننے میں بھی اور اردو کا بہت لطف لیتے ہیں مشاعرے اور قوالی میں خاص کر کے اور بہت مزہ آتا ہے اس کے سننے کے لیے لوگ بہت دور دور سے استعمال ہوتے ہیں اردو مشاعرہ پڑھنے کے لیے لوگ ہندوستان کے دیگر کونے کونے سے بھی لوگ ہر جگہ پہنچتے ہیں جہاں مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے قوالی کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اردو ایک بہت اچھی زبان ہے بہت اچھی چیزیں ہیں